महिला जे छै महिलासभ सर बहुत काम रहै छै महिला सभकेँ बहुत काम रहै छै बाल बच्चाकेँ एन्ने ओन्ने करै छै बाल बच्चाके खाना उना बनेनाइ सभकेँ खुएनाइ सब इधर उधर बच्चा सभकेँ खेलेनाइ धुपेनाइ बाल बच्चाकेँ बहुत पालैमे बहुत अथी होइ छै दुइ टाइम समय बरबाद महिला सभकेँ इएह ने छै महिला सभकेँ एक्को बेर छुट्टी कहाँ होइ छै वएह खाना बनबऽ बच्चा सभकेँ देखऽ बच्चा सभकेँ देखिके बोलाबऽ कानबे करै छै खाइए ले कानै छै हेबे लैट्रिने कएने बहुत काम रहै छै बच्चाकेँ बहुत मेहनति पड़ै छै बच्चामे खेला धुपा करैमे आओर ओ टाइम मिलै छै दोकानोपर जाए छै मुँह हाथ धो पढ़ा लिखा इसकुल भेजऽ पढ़बो लिखबो नहि करतै सर तऽ कोना रहतै एहि लैके सब बच्चा सभकेँ पढ़ेबो लिखेबो करै छै आओर जे होइ छै महिला सभके सब तऽ जानिते छै छै से बहुत सारा काम रहै छै अँगनामे ओहो कामो आओर करै छै महिला सभकेँ छुट्टी नहि होइ छै कभी नाश्ता बनबऽ खाना बनबऽ फेन एन्ने ओन्ने कपड़ा लत्ता एन्ने ओन्ने बहुत सारा काम रहै छै बहुत महिलाके काम रहबे करै छै तऽ वएह महिला सभके करै छै बाल बच्चाकेँ पढ़ा लिखाके भेजबै छै मुँह हाथ धुआबऽ हे ई करऽ हे ओ करऽ महिलाके बहुत तरहके अथी होइ छै एक्को बेर छुट्टी नहि मिलै छै से कनि देर आरामो करि लेबै महिलाके एक्को बेर नहि फुरसति होइ छै एहि लैके जे छै से वएह हमरा आओरके जानिते छिए से हमरा आओरके किछु नहि छै हमरा आओरके किछु नहि छै वएह लैके जीवन रहै छै वएह दोकानपर जाइ छिए कखनहु आओर नहि तऽ हमरा आओरके धन्धे से नहि एहि आदमीके धन्धासे नहि फुरसति होइ छै तब फेर कि करबै तब फुरसति नहि होइ छै तब फेर काज करैए ने पड़तै के करि देतै अपने करै पड़ै छै बच्चा सभकेँ इसकुल भेजेनाइ खिएनाइ पिएनाइ कपड़ा लत्ता धो धखाड़ एन्ने ओन्ने करनाइ सारा काम करै पड़ै छै तब बच्चाकेँ भेजै पड़ै छै जे इसकुले भेज देलिए खाने बनबै छिए ढेरिक तरह होइ छै अँगने दुआरे छै तऽ कम होइ छै बहार सुहार हे ई हे ओ ढेरिक काम रहबे करै छै आओर अपन कपड़ा लत्ताके धो धखाड़ धिआपुताके धो धखाड़ हे ई कर हे ओ कर ढेरिक काम हे बरतने धो खाना बना खाना बनबैओमे बहुत टाइम लगै छै हे ई बना हे ओ बना ढेरिक सारा काम रहै छै हे ई नहि खएबौ हे ओ नहि खएबौ तऽ आओर कहाँ आओर खाना बनबै पड़ै छै तऽ आओर परेशानी महिलाके जे छै बढ़ि जाए छै तऽ एहि लैके महिलाके फुरसति नहि होइ छै जे कतना हम करबै कि करबै वएहसे नहि फुरसति होइ छै महिलाके जानिते छिए अहाँ जे कतेक काम रहै छै बहुत सारा काम रहै छै महिलाके वएह काम करै छै तऽ बाल बच्चाकेँ राखै छै छुट्टी होइ छै दोकानोपर जाइ छै दोकानोपर अपन बेच बिकिन करै छै तऽ वएहसे गुजारा करै छै तऽ कि करतै महिला जाति कि करतै किछु नहि वएह काम करतै तऽ बाल बच्चाके पढ़ा लिखा एन्ने ओन्ने करऽ हेबे टाइम टेबुलपर खाना दहऽ बच्चा सभकेँ कपड़ा लत्ता दहऽ खिचल खङ्गारल साफ सफैअतमे रहना चाही तब कि होइ छै बच्चा सुरक्षित रहै छै मतलब अच्छा रहै छै बच्चा सब बढ़िआँ लगै छै देखैमे साफ सुथरा पिन्हने ओढ़ने रहै छै सही लागै छै हे ओना रहै छै मलेच्छ जकाँ हे ओकर बाल बच्चा केहन छै इसकुलो जाइ छै तऽ बढ़िआँ कपड़ा अच्छासे मुँह हाथ धोइके जाइ छै एहि लैके जे छै तऽ इएह सबसे महिलाके फुरसति नहि होइ छै वएह खातिर सर कहलिए हमरा कि छै किछु नहि छै वएह दोकानसे बिजनेस करै छिए महिला जाति वएह दोकानेसे खाइ छिए बाल बच्चाकेँ पढ़ा लिखा करै छिए इसकुल तिसकुल भेजै छिए अपन पढ़बो लिखबो नहि करतै सर कोना हेतै पढ़ल लिखल चाही ने आइकाल्हि बाल बच्चा बिना पढ़लके तऽ उपाइए नहि छै एहि लैके जे छै ने पढ़ा लिखा करै छिए कि करबै पढ़ेबो नहि करबै तऽ कोना हेतै आइ नहि काल्हि पढ़बैए पड़तै मुरुखके जमाना तऽ छै नहि पढ़ल लिखल रहै छै तऽ किछु पढ़ि लै छै कोइ पुछलक जे ई कथी छिए नुन्नू रे तुरन्त बतै दै छै बिन पढ़लके तऽ मुरुखके तऽ कोइ अथिए नहि छै हमरा आओरके सर नहि पढ़लिए हमरा आओरके आब पढ़ैके उमरो नहि रहलै तऽ हम आब कि पढ़बै वएह दोकाने करै छिए वएह दोकानेमे बस बिजनेस करै छिए वएह बिजनेससे बालो बच्चाकेँ पालै छिए अपनो रहै छिए आओर अँगनोके सारा धन्धा करै पड़ै छै काम करै पड़ै छै आओर इहोसे तऽ कोनो काज छै नहि इएह काज करै छिए कोन काज करबै वएह काज करै छिए एहि लैके जे छै ने हमरा आओरके बहुत अथी भए गेलैए सर बहुत नाचि रहल छिए हमरा आओरके आब बहुत नाचि रहल छिए तब

वएहसब जे छै ने ई धिआपुताके अथी टेन्शनमे रहै छिए अथी से धिआपुताके एना पढ़तै कहिआ जएतै पढ़ै ले कोना पढ़तै चैनसे भेजबै छिए ओतेक अच्छासे खाना पीना खिलै पिलैके तब इसकुल दै आबै छिए तब बच्चासभ जाए छै ओना नहि चलि दै छै कहुँ जएतै तब ने पढ़तै लिखतै तब होशिआर हेतै बुधि ज्ञान हेतै आओर नहि पढ़तै तब बिन बुधिएवला हेतै कोइ ठकि लेतै आओर पढ़ल रहतै तऽ पढ़ल तऽ ठकै नहि दै छै तब भी पढ़ल रहै छै तऽ ओ जानि जाइ छै हमरा सहिएमे एतना लिखल जतना छै एतना टका हमरा कोना से लेलकै तब कहि सकै छै सभसे एमहर मगर एतने लिखल छऽ तऽ एतना टका हमरा कोना से लेलहऽ तऽ एहि लैके पढ़ल लिखलके जमाना छै आइकाल्हि तऽ ओ ओ रेटमे दै छै आओर जब पढ़ल नहि रहतै तब ओ कोन रेटमे लेतै आओर जतने मुरुख रहतै जतने कहतै तऽ ओतनेमे लै लेतै ओहि लैके छै ने बाल बच्चाकेँ पढ़ाना लिखाना से कमो बेस जरूरी छै से अपनो ओना गाम देहातमे कोनो चीज लैए लै गेलिए तऽ ओहो करनाइ जरूरी छै तऽ एहि लैके बच्चा सभकेँ पढ़बै छिए अपना दिक्कते सिक्कत करै छिए आओर बाल बच्चाकेँ पढ़ा लिखा करै छिए बाल बच्चा सही रहतै तऽ सही से पढ़तै लिखतै तब बहुत आओर काम छै काम आओर नहि तऽ अपन खत्ता खएतै बाल बच्चा जे नहि पढ़तै तऽ कि करबै तब ओतेक दिक्कत उठैके पढ़बै छिए से पढ़तै तऽ किछु होशिआरो बनतै गरीब छिए कोनो खेती पथीवला नहि ने छिए से खेतिओ करतै गरीब छिए से इएहसब कोनो पढ़ल रहतै तऽ कोनो बिजनेस करिके खएतै आओर नहि होतै पढ़ल तऽ कोन चीज खएतै किछु नहि एहि लैके जे छै ने हमराके अथी चैनसे धिआपुताकेँ पढ़ा लिखा करि रहल छिए सब पढ़ि लेतै कखनहुके कम्मो बच्चासभ पढ़ि जएतै ने तऽ अपन कतह अथी नहि हेतै तऽ जानिते छिए महिलाके कतेक काज रहै छै बहुत काज रहै छै महिलाके करै ले तैओ महिला नै अकछाबै छै तैओ बाल बच्चाकेँ नहि छोड़ै छै नहि शौहरकेँ नहि बेटाकेँ नहि बेटीकेँ ककरो नहि छोड़ै छै तैओ सभके परबस्ती उठबै ले पड़ै छै सभके देखभाल करै पड़ै छै आओर नहि देखतै तब कोना हेतै देखै पड़बे ने करतै आइ देखी कि काल्हि देखी देखै पड़बे करतै ओहि लैके देखि लै छै अपनो दिक्कते सिक्कत से किएक नहि चलतै तैओ तऽ चलै छै चलबै छै वएह आओर महिले ने चलबै छै आओर घरो सम्हारै छै आओर दिक्कत सिक्कतसे तब ओ दोकानो चलै रहल छै एहि सबसे जे छै ने से कतनो परेशानी होइ छै तऽ औरत अकछाबै नहि छै महिला अकछाबै नहि छै आओर मरद जे छै से तुरन्त अकछ भए जाए छै आओर लेडिसके जे छै ओकरा अकछाबै नहि छै अकछेतै तऽ ओ कतए जएतै मोन अकछ हेतै तऽ कतए जएतै ओहि बाले बच्चा ले ने एतना मेहनति सहै छै तब ओकर पाल पोस जवान कर सिआन कर पढ़ा लिखा इएहसब ने होइ् छै एहि लैके जे छै से सब किछु